سفر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہم بہت ساری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کرتے ہیں تاکہ بہت سارے کام کیے جا سکیں مثلاً کوئی آفس کے کام سے باہر جاتا ہے کوئی اپنی ضرورت کے لیے یا کوئی سیر و تفریح کے لیے بھی باہر جاتا ہے لیکن سفر آرام دہ ہو اس کے لیے ہمیں بہت سارے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے مثلاً اپنی تاریخ کو متعین کرنا تاکہ جس تاریخ میں جو کام ہو آپ اس تاریخ پر وہاں پہنچ سکیں دوسرا آپ جس ذریعۂ سفر سے سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے ٹکٹس کو کنفرم کرنا تاکہ آپ آرام دہ سفر کا مزہ لے سکیں دوسری بات آپ کو جہاں سفر کرنا ہے اور جس لیے سفر کرنا ہے ان سے مسلسل تعلقات میں رہنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم جہاں جا رہے ہیں ان کو آپ کے آنے جانے کی خبر ملتی رہے دیگر دوست و احباب جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے رابطے میں رہنا بھی اہم ہوتا ہے